आउटडोर एक्टिविटी या खेल तो कई सारे होते हें लेकिन जैसे जना पाव का टेक जो होता है न वहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ना अन उस कुछ सहायता ऐसे जो हुक रहते हैं उनकी सहायता से ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ बहुत अच्छा लगता है या एक पहाड़ पर रस्सी बाँध लो ओर फिर दूसरे पहाड़ पर और फिर वहाँ से उस रस्सी के सहारे हमको एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाना तो ये भी बहुत वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है ऐसा करने में ओर जो ये पहाड़ होते हैं वहाँ का सौन्दर्य बड़ा सुंदर होता है वहाँ बहुत अच्छा हमारे मन को बहुत शांति मिलती है कई लोग तो इसके बड़े शौकीन होते हैं कि वो ट्रेकिंग करते हैं ओर वहाँ पर जाते हें ओर फिर कई बहुत सारा समय वहाँ बिताते हैं कि उनके मन को शांति मिले क्योंकि हमारी जो घर परिवार की जो दुनिया होती है वहाँ तो बहुत बिज़ी लाइफ़ होती है हमारी तो लोग कुछ समय वहाँ बिताते है ताकि उनकी थोड़ी मानसिक शांति मिले उनके दिमाग को थोड़ा रिलैक्स मिले और फिर वो अच्छे खुश मन से वापस आकर अपने ज़िंदगी को संभालते हैं तो ये जो पर्यटक है मध्य प्रदेश में तो इसमें हम कभी कभी हम भी गए हैं और जैसे पहाड़ों पर चढ़ना तो उसे हमा हमको शारीरिक भी लाभ मिलता है ओर हमारे मन को वी बहुत अच्छा लगता है कि हम ऊपर चढ़ रहे है फिर वहाँ ऊपर से हम जब पहाड़ों से प्राकृतिक सुंदरता को देखते हैं हमारी प्रदेश की तो हमारे मन को बड़ा अच्छा लगता है इस तरा से हम कई ऐसी एक्टिविटी भी करते हैं कि वो हमारे घर से बाहर बी हों हमको अच्छा भी लगे हम थोड़ा वहाँ टाइम भी इस्पेंड करें ओर हमारे उससे हमारा पूरे वर्ष भर की हमको मानसिक शांति भी मिलती है और हम फिर आ कर हमारे काम को पूर्ण करते हें